ہیلو جی جی ہیلو جی جی بولیے ہاں مل جائے گا کم سے کم اٹھارہ بیس میں ملے گا

سیکنڈ فلور ملے گا پینتیس سے چالیس تک اے جی نہیں نہیں نہیں نہیں صحیح آ رہے ہیں تو صحیح آ رہے ہیں جی جی جی دوکان بھی مل جائے گی آپ کو اور گودام بھی مل جائے گا ہوں اب یہ آپ کو صحیح مناسب ریٹ پہ کام ہو جائے گا آپ آئیں پہلے نہیں آپ پہلے دیکھ لیجیے سمجھ لیجیے سر جی ایک پر سینٹ ہے ہماری ہوں ترکمان گیٹ جی جی برگمان رعایت تو بہت ساری ہو جائیں گی جب آمنے سامنے آپ دیکھیں گے تو بات ہو جائے گی آپ پہلے چیز دیکھو سمجھ نہیں آیا ہر چیز دیکھ لو آپ اپنی تسلی کر لو چار بنے ہوئے ہیں چار ہیں اب جو آپ لینا چاہو لے لینا ہاں مل جائے گا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ